प्रवेश द्वार पर पानी और गोबर मिला कर छिड़काव करने से मतलब उसमें जो तर्क है वो मैं आप को बताती हूँ गोबर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जो प्रवेश में जो छोटी छोटी जीव अनुजीव हैं जो दूषित पदार्थ है जो हमें रोग पहुँचा सकते थे मतलब हमें वो बीमारी पहुँचा सकते हैं वो उन सब को मारने के लिए हम गोबर का पानी उनके ऊपर से मतलब उनके ऊपर डालते हे जिस की वजह से जो लोग मतलब जो जो चीज़ हमारे शरीर को बीमारी पहुंच सकती है वो मर जाता है तो उसके वजह से हम स्वच्छ रहते हैं अगर आप गोबर के ऊपर हमेशा चलते हो गोबर में बैठते हो मतलब गोबर के लिपि हुई जो मिट्टी है और और जहाँ पर हम लिपते है और अगर ये सब आप करते हो आप की मतलब मन को अब बहुत शांति मिलेगी और आप बहुत विशुद्ध रहेंगे मतलब आप का शरीर के जो बाहर अंग हैं वो ज़्यादा मलिन नहीं रहेगी ऐसी ही बात है और यही मतलब ये मतलब जो साँस वैज्ञानिक कारण से हम ये बोलेंगे और आध्यात्मिक रूप से तो लक्ष्मी आने के लि ये सब चाहिए ये बोलते रहते हैं लेकिन अगर हम वैज्ञानिक बात करें तो ये एक मतलब पियोर वैज्ञानिक कारण है